म्हजी सगल्यान आवडटी कोंकणींतली म्हण म्हटल्यार हांडीर आसा चेडो सोदता सगलो वाडो ही म्हण जी आसा ती अशा अशा घरांतलीं आसा ज्या घरान बायलो ज्यो आसा त्यो आपल्या भुरग्याक शेजाऱ्यागेर दवरून जे आसा ते कामाक वयता तशेंच आनी म्हण म्हटल्यार मोग आसल्यार हून वडे घांटार पावता मागीर साद्या मनशांक आदारून जे आसा ती म्हण मोव आसा थंय कोणूय खणटा मागीर लजेक गेल्यार पेजेक पावना आनी ओपारी म्हणपाची म्हटल्यार उदकाच्या बळार सुंगट उडटा